खाशेल्या गरजांची जे विद्यार्थी आसतात तेका आमी दिव्यांग म्हणटात अशें जे विद्यार्थी आसात तांचे खातीर आयज जाय त्यो लोकांनी विचार केल्लो आसा शिक्षण प्रणाली आसा तेचे खातीर वेगळे तरेन तांकां शिकयल्ले वता तांच्या सगळ्या गोश्टींचो विचार केल्लो वता भेड्डें कुड्डें अशें जे लोक आसतात त्या भुरग्यांक अश्या तरेच्यो शाळां आसल्या कारणांन ती भुरगीं आपली प्रगती खूब बरें तरेन करूंक शकतात ह्या बाबी खातीर आनीकय एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार की आमी तांचे कडेन सहानुभूतीन पळोवंक फावना तर आमी तांकां जाय ती मदत करूंक जाय पूण ताका ताचे स्वावलंबन जे आसा ते ताचे कडेन ताच्या स्वताचे कोलिटीज जे आसा गूण जे आसात तांकां आमी चड वाडोवंक ताच्या ताच्या पायांचेर आमी ताका उबारपाचो प्रयत्न करूंक जाय